हांवें एक सिरियलान एक नटी म्हणटा ती तेणी एक बरी साडी न्हेशिल्ली तीं म्हाका खूब आवडली मागीर हांवेन तीं ऑनलायन सोदली आनी नेमकी म्हाका तीच साडी मेळ्ळी तशींच कलराची तसोच डिझायन आनी तीं साडी इतली बरी दिसताली की पळोवपाक खूब सुंदर आनी तेचे पयशें सुद्दां चड ना म्हाका दिसता ते हे डिझायन आनी हे पयलें पयशें रेट आसा पळय तेज्यानीय ती चड आसपाक जाय आशिल्ली तरी सुद्दां ती कमी पयशांक म्हाका मेळ्ळी आनी म्हाका खूब्ब आवडली तेचो कलर थोड्यो थोड्यो साडी कश्यो आसता उदकांत घातली की ताचो कलर वयता आनी ही साडी तशी ना ती उदकांत घातली तरी बरी दिसपाक लागली आनी तेचो जो ब्लावज पिस आसा तो तर एकदम सुंदर इतलो मोव आनीक तूं कितलेंय हे कर तर कांयच जायना आनी तो ब्लावज पीस म्हाका आनी वेगवेगळ्या साडयाचेर घालपाक मेळ्ळो ब्लावज शिवतकीर आनीक इतली बरी डिझायन पळयल्यार सामको इतली सामकी सुंदर आनीक हातांत जर ती साडी घेन आनी घडी करून पळयली जाल्यार एदी ल्हान घडी जाता अशी व्हडली तूं बेग घेवन खंय प्रवासाक वता तेन्ना तूं ती घडी कन्न तुज्या बेगांत घालून तीं व्हरपाक शकता आनीक तिची डिझायन पयल्यार खरेंच खूब सुंदर आनीक जेन्ना जशीं हांये ती ऑनलायन तशीच ती साडी म्हाका आयली आनीक खरेंच खूब्ब सुंदर सांगपाचे म्हळ्यार इतली बरी की म्हाका अशें दिसता की आनी तश्यो साडयो खूब आसच्यो आनी खूब ऑर्डर करच्यो ती न्हेसतकीर बी इतली बरी दिसता की म्हजी मैत्रिणी म्हणटाली म्हाका आगो तुवें खंयच्यान हाडली गो ती साडी आमकां बरी दिसता मुगो इतलीं कितल्या पयशांक घेतली गो अशें म्हाका विचारपा लागली हांवें जेन्ना तेची रेट सांगली ती सामकी अजापच जालीं इतली कमी रेटीक तुका इतली बरी साडी मेळ्ळी हा ती कोणाल्या तरी लग्नांक बिग्नाक बरी न्हेसपाक मेळटली आं अशें म्हणपाक लागली म्हाका आनीक खरेंच सामकें सुंदर बरीच साडी